جی گڈ مارننگ سر سر میں شہزاد بول رہا ہوں آپ کے حرا پبلک اسکول کا اسٹوڈینٹ کلاس ٹویلتھ سے سر میں مورننگ آیا تھا اور میرے ساتھ ایک پرس تھا جس میں ضروریات کی چیزیں تھیں لیکن لیکن میں اس کو رکھ کر کے ٹیبل پہ کہیں کسی ضرورت سے گیا اور وہ گم ہو گیا تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے کیسے وہ مل سکتا ہے دوبارہ جی سر کلاس کے باہر ٹیبل پہ میں نے رکھ کے میں اپنی ضرورت سے کہیں گیا تھا اور وہ مجھے بعد میں ملا نہیں کیسے وہ دوبارہ مجھے حاصل ہو سکتا ہے کیسے دستیاب ہو سکتا ہے جی سر جی

جی جی جی جی جی تو سر میں کس دن آ جاؤں آپ کے یہاں آپ کی آفیس سر آج تو سنڈے ہے سر

جی جی جی جی جی جی جی جی تو سر کیا اس کے لیے ایف آئی آر بھی کروانا پڑے گا

جی جی جی سر تو کیا میں سر تو میں کیا اپلیکیشن لکھ کر کے آپ کو دوں آپ اعلان لگوائیں گے یا پھر میں لگوا دوں جی جی جی جی جی جی جی تھینک یو سر